बुखार के मुख्यतः लक्षण ऐसे होते हैं अचानक तेज़ बुखार आ जाता है डेंगू में गम्भीर सिर दर्द होता है जोड़ो और माँसपेशियों में गम्भीर दर्द होता है आँखों के पीछे दर्द होता है सूजी हुई लिम्फ ग्रन्थियाँ हो जाती हैं जी मचलाता है उल्टियाँ करने का मन करता है खुजली होती है शरीर में और थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है आमतौर पर बावजूद प्रतिरक्षा प्रणाली वाले डेंगू बुखार से एक सप्ताह से दस दिन के भीतर स्वस्थ हो जाते हैं हालाँकि कमजोर प्रतिरक्षा वाले जो व्यक्ति हैं उन लोगों को बुखार बहुत देर तक हो सकता है और यह जानलेवा भी हो सकता है इसलिए हमें डेंगू का जल्द से जल्द इलाज़ करवाना चाहिए जब बुखार उतर जाता है तो आमतौर पर एक से दो दिन बाद ही तो अतिरिक्त लक्षण सामने आ सकते हैं जो कुछ इस प्रकार हैं मसूढ़ों या नाक में खून आना मल पेशाब या उलटी में खून की मौजूदगी त्वचा में नीचे एक बहाव और खरोच के रूप में दिखाई दे सकता है गम्भीर पेट दर्द हो सकता है सुस्ती हो सकती है ठंडे चिपचिपे हाथ होते हैं पैर तेज़ी से वजन बढ़ जाता है बेचैनी होती है थकान होती है डेंगू को हम ऐसे भी पहचान सकते हैं डेंगू संक्रमण की पहचान के लिए डॉक्टर कई परीक्षण कर सकते हैं डेंगू बुखार का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले परिक्षण कई सारे होते हैं जैसे एन एस वन एन टी एस टेस्ट जिसको बोलते हैं